भारत में सब से ज़्यादा जाने वाले ऐतिहासिक स्थल तो बहुत सारे हैं जिस में केवल भारत के ही नहीं बाहरी देशों से भी लोग यहाँ घूमने आते हैं और इन्हें देख कर आकर्षित होते हैं ऐसे तो इस ऐतिहासिक स्थल बहुत सारे हैं पर मैं आपको कुछ के बारे में बताना चाहूँगी जैसे कि ताज महल जो कि आगरा में स्थित है ताज महल को शाहजहाँ ने मुमताज़ जी की याद में बनाया गया था जो कि पूरा व्हाइट कलर का है और इसकी जो दीवारें हैं वो संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई हैं और ये देखने में हूब एक ही जैसा लगता है आप इसकी चाहे सामने की दीवारें देख लो या पीछे की दीवारें देख लो या दरवाज़े देख लो ये बिल्कुल एक जैसा है और इसके आस पास पूरी हरियाली ही हरियाली है जिसको देख कर बाहरी देशों से आए लोग इसके प्रति आकर्षित होते हैं और घूमने घूमना यहाँ आ कर घूमने ज़्यादा पसंद करते हैं और ऐसे ही स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर की बात की जाए तो यह पूरा सोने से बना हुआ है और ये देखने में इतना सुंदर लगता है जिसे देखने के लिए लोग बाहरी देशों से भी वहाँ पर आते हैं और जो वहाँ पर रहने जो अमृतसर के जो ख़ुद ही है वहाँ पर रहने वाले स्थित वो लोग भी यहाँ पर डेली आते हैं और जो डेली आते हैं उनको शांति मिलती है आप भी कभी वहाँ घूमने जाएंगे तो आपको भी वहाँ पर शांति पूर्ण माहौल मिलेगा और आप उसके प्रति इतना आकर्षित हो कि आपका बार बाार वहाँ जाने का मन करेगा और तीसरा है हवा महल जो कि जयपुर में स्थित है जयपुर में घूमने के लिए तो बहुत सी जगहें हैं पर यहाँ पर हवा महल बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है ये देखने में इतना बड़ा और इतना सुंदर है कि आप अगर अपनी मुंडी उठ तो गर्दन उठा के देखोगे तो ये इतना बड़ा है कि आपके गर्दन में दर्द हो जाएगा पर हवा महल देखते देखते आप थकोगे नहीं और उसकी ऊँचाई इतनी है उसकी ऊँचाई भी बहुत ही ज़्यादा है और ऐसे ही जयपुर में घूमने के लिए बहुत सी जगह है जैसे कि खाटू श्याम है और डेज़र्ट रेत रेती रेत रेत वाला एरिया है